भैया आप कब ड्राइवर बात कर रहे हैं भैया आप लोकेशन पर आ जाइए ना मैं स्टेशन के पास खड़ा हूँ फ़ाइव नंबर की तरफ़ खड़ा हूँ एक दम बाहर पर सामने एक पान वाले की दुकान भी लगी है संग्राम सागर लेक जाना है मेरे को कितना लेंगे आप भैया दौ सौ चालीस बहुत ज़्यादा नहीं हो जाएगा तो भैया ट्राफ़िक का तो क्या है ट्रैफ़िक तो आप कहीं नहीं भैया मतलब भीड़ तो वैसे भी रहेगी ट्रैफ़िक तो रहेगा ही घूमने की जगह है वो वहाँ तो लोग तो आएंगे ही जाएंगे भैया मैं तो दौ सौ रुपये दूँगा बस नहीं नहीं भैया सिर्फ़ दौ सौ रुपये आप कैसे कर रहे हो यार भैया पहली बार थोड़ी आए हैं भैया पैसा पेड़ पर थोड़ी उगता है आप भी थोड़ा समझो थोड़ा हम भी समझे रहें यार ठीक है भैया मैं कैंसिल कर देता हूँ